जय झूलेलाल हा हा तव्हां सही नंबर मिलायो आहे हा मिली वेंदा घणा खपनि हिकु प्लेट खपे मिली वेंदी अच्छा मिली वेंदी ॾिसो असां दालि त रोज़ु ठाहींदा आहियूं छो त दालि त सभु लाइक कंदा आहिनि सभु पसंदि कंदा अहिनि दालि सभिनी खे सुठी लॻंदी आहे दालि मखनी आहे कढ़ी पकौड़ो बि आहे और पनीर जी सब़्जी बि अथव और भुॻा चांवरु अथव फुल्का अथव हा त मां सिंधी कढ़ी थी ठाहिराए मोकिला तव्हांखे असांजी त सिंधी कढ़ी सिंधी कढ़ी सभु सिंधी पसंदि कंदा आहिनि कोई अहिड़ो माण्हू न आहे जेको सिंधी कढ़ी न खाईंदो हुजे अच्छा ठीकु आहे मां तव्हांजे लाइ अलॻि सां ठाहिरायां थी हुन में भिंडी न विझंदमि सिंधी कढ़ी तव्हांखे सौ रुपए हिकिड़ी प्लेट मिलंदव उहो ढाई सौ रुपए जो तव्हां जेको पहले ऑडर ॾिनो हुओ हुनजा ढाई सौ रुपए लॻंदा मां तव्हांखे वरी बि ढाई सौ ऐं सौ रुपए साढी टे सौ थिया न तव्हां मूंखे टे सौ मोकिले छॾिजो

तव्हां एड्रेस वॉट्सप ते लाजपत नगर जो एड्रेस आहे असांजो त तव्हां बि लाजपत नगर में ई रहंदा हुआ न

हा ठीकु आहे मां मोकिलियांव थी जय झूलेलाल